हेल्ल' बानायसो औ खबर माने माइ लांनांगौमोनलै लालफुराव औ ए अ अ अ आरो गयबो दङ गयबो दङ बसथा बा औ कुइनटेलाव औ लांनांगोन हाथाइयाव हैद खरस खालामनो गैया गयाथ' मैयानो हानखादों बे माबा ट्रेक्ट'र हमनांसिगोन ट्रेक्ट'र थाबाय नाङा साइकेल नाङा ट्रेक्ट'रजों थांगोन औ सानैजों थांनोसै दे दे दे लोगो हमफै फुंआवनो फै दामालाय दामा

अ अ माइआलाय माइया अ दे जिखि जादोला होमबाबो फानहैनांसिगोन दे अ